म्हाजो फ्रेंड आनी हांव वांगडा कॉलेजीन शिकताले कॉलेजीन शिकताले आमी म्हल्या किदें जालें आमची मातशीब गरीब परिस्थिती आसली म्हणून हांव शिकंक पावना म्हल्यार म्हाजो फ्रेंड मागीर डॉक्टर जालो म्हाका म्हटल्यार जिवाक बरें दिसलें आनी आमच्या गांवाचें नांव वयर ययलें आनी आमकां सगळ्यान गांवक बरें आशिल्लें की तो आमच्या गांवचो डॉक्टर जालो आनी म्हाकाय मनानसून बरें दिशिल्लें की आमचो म्हाजो फ्रॅंड डॉक्टर जालो कित्याक स म्हाजें शिक्षण प्रोबलेम आमच्या परिस्थती तरी नासली आमची शिकपाची आनी केन्नााय असो कोण बरोच सो ना न्हू जाल्यार तो आपले केन्ना गांवान सवय कोणाक पळयतालो जाणट्यांक बी बायलांक बी आतां आपलीची सुटी आसली काय आनी तो हॉस्पिटला आसत न्हू कोणय वचूं कोणाकच धरून नासलो इमरंजी पेशंटान बेगीन घे सारको बरी विचारी आपल्या गांवांतू सगळेंचे कोणूय येवू पेशंट सगळें म्हणटाले की तो बरो आसा डॉक्टर कोनाको विचार तो हेल्पय करतालो जाय तें दितालो आपूण अशें लोकां तेन्ना परिस्थिती नासता खंयचेन्हू येवपाक वचपाक वाटेक सुद्दा पयशें सो दितालो कोणय आसूं अशें म्हणटाे शिकलो तो आनी तो तोय म्हणटालो आनी ताका दिसतालें की आपूण बरें केलें डॉक्टर जालो आनी म्हाका अशें दिसता की आमचे गांवाचें नांव वर काडलें आनी हॉस्पिटलाचेर म्हणटा ती डॉक्टर बरो असोच डॉक्टर जावक जाय म्हाका म्हाज्या फ्रेंडाचेर बरें दिसता